मेरे द्वारा पिछले माह सरोजनी से जीन्स खरीदा गया यह जीन्स मैंने कार्गो इश्टाइल में लिया था पर इसमें देखा जब मैं खरीद के लेके आया तब तो मुझे ठीक लगा पर जब मैंने बाद में देखा कि ये जीन्स डिफेक्टेड है इसमें पीछे से एक छोटा सा छेद था ओर ये कमर से इसकी जो बेल्ट लगाने के बद्दे थे वो भी टूटे हुए थे मेरा सरोजनी इसका जो अनुभव है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा क्योंकि मैंने वहाँ से ओर वी कुछ कुछ सामान खरीदा था जो ठीक नही निकला है तो यही है कि मेरा तो ये बिल्कुल अनुभव बिल्कुल खराब था मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि वो भी ना खरीदें